علی گڑھ ایک بہت مشہور شہر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہے جس کی تعلیم کو بہت اچھا مانا جاتا ہے یہاں پوری انڈیا سے اور ودیش سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں علی گڑھ میں بہت سارے رواج ہیں جیسے سب سے پہلے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی بہت زیادہ فیمس ہے بہت زیادہ جانی جاتی ہے یہاں کے بچے پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں اور ترقی حاصل کر رہے ہیں یہاں جیسے یہاں کے رواج جو بڑوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے شیروا شیروانی بھی ہے یہاں شیروانی پہنی جاتی ہے اور یہاں کپڑے بھی بہت تمیز سے پہنے جاتے ہیں اور بہت ادب سے رہتے ہیں یہاں کے لوگ بچے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دور دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر چائے بھی بہت مشہور ہے علی گڑھ کی چائے کو بہت اچھا مانا جاتا ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہاں پر شاعری بھی کافی چلتی ہے علی گڑھ میں شاعری بھی بولی جاتی ہے اور اردو کا بھی بہت زیادہ رواج ہے